बेनो जाहैबाय आंनि ओंख्रिफोरखौ मोजां संनो मोजां मोननाया मेवा अनला दाउ बेदर ओमफ्राय नार्जि अमा बेदर सबाय दाउ बेफोरखौ ना आं संनो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय सबायखौ संबा माबादि संनांगौ बाजारनिफ्राय लाबोदो लाबोनानै न'आव लाबोनानैहाय एवदो एवनानै सुख्रेमदो सुख्रेमनानैहाय आरो उवालआव सौबावदो सौखांनानै जावज्रबखांनानै माने बेखौ सुनानै रुबावदो खारै होनानै खारै होनानै रुखांनानै बेदरफोरजों संनायनि नालाय जिरा मस्ला सामब्राम गुफुर बेफोरखौना गासैबो सामब्राम गासैबो हाखाव सिनखावनानै लानानै माने बेदरखौ एवनानै माने सबायखौ माबा बागान होगोन आरो ना बेदरखौ एवखांनानै थाव सेरफिनगोन सबाय ओंख्रिखौ ओमफ्राय आरो अनलाजों दाउ ओमफ्राय मेवा अनलाखौबो दसे सोमदो सोमनायनि उनावहाय बेखौ आरो देदो देखांनानै मा खालामगोन बेदरखौ एवग्रोगोन बेदरखौ एवखांनायनि उनावसो दै होगोन ओमफ्राय दै होखांनायनि उनाव गोदौबा माने अनलाखौ होसनगोन अनलाखौ होसनखांनायनि उनाव ना दुन्दिया बा दुन्दिया दंबा दुन्दिया गंगार दुन्दिया दंबा गंगार दुन्दिया होगोन ओमफ्राय बेफोरबायदिनो संगोन आरोना आरो नार्जि ओंख्रिखौबो आरामनो सायनानै सायखांनायनि उनावहाय आराम सोमगोन दसे सोमहाबनानै दोननानै माने बेखौ सुनानैहाय मोजां सुनानै संगोन आरो रुगोन खारै होनानै रुगोन ओमफ्राय माने बेखौ खारै होनानै रुखांनानै आराम रुनायनि उनावहाय सागोन सागनजों साखांनानै बेदरखौ एवगोन बेदरखौ मोजां एवनानै आरामनो फारसेनिफ्रायनो बेदर एवनायनि सिगां ना सामब्राम बानलु हाखावबा सामब्राम गुफुर बिदिनो जिरा मस्ला देनानै लाखांनायनि उनावसो माने थाव सेरगोन थावखौ दुंहोनानै थाव सामब्राम बानलु बेफोरखौ सेरगोन नालाय ओमफ्राय आराम बेखौ सेरखांनानै बेदरखौ एवदो एवखांनानै मोजां फ्राम फ्राम एवनानै माने आरामनो बेदरखौ मोजां एवखाबायनालाय एवखांनायनि उनावहाय नार्जिखौ आराम साखांनानै आराम होसननानै संदो आरोना आराम गोथाव जानायनि गोबाव संबावदो गोदौ होबावदो आराम ओमफ्राय दुन्दिया होबावदो आरो आंनि ओंख्रि मोजां मोननाया मैथा गोरलैजों ओमफ्राय ना गोथांजों माने आराम नाखौ एवबाय नाखौ एवखांनायनि उनाव आराम मैथाखौ नाखौ एवखांनानै दोननानै मैथाखौ होसनबाय मैथाखौ होसननानै आराम माने संनायावनो मैथाखौ एसे एरग्लिनानै मैथायाव दै होनानैसो बेखौ मा नाया एवखांना दोनखानाय नालाय नाखौ होसननानै गोबाव गोदौ होबावनानै संसिगोन आरो बेफोरबायदिनो आरोना ओंख्रि संनाय खावनाय माबायदि संनानै जानांगौ माबायदि फिसाफोरनो जाहोनांगौ साब सिखोन संनानै जानानै फिसाफोरखौ माबायदि जाहोनांगौ बेनो आरोना आंनि ओंख्रि संनाय मोजां मोननाया